देखियौ आब हाइ इस्कुलमे हमरसभके धियापुता गेम खेलैए गेम खेलैए मोबाइल लऽ कऽ पढ़ओपर ध्यान दैए पढ़लाके बाद जे छै से पढ़यके साथ साथ खेलब कूदबमे लागि जाइए धियापुतासभ तऽ बैटो बॉल खेलयवला हमर बड़का लड़का बैट बॉल खेलैए बैट बॉल खेलैए तऽ हारबो करैए जितबो करैए तऽ हमरा ओहीमे आनन्द अबैए जे बच्चासभ चलू किछु तऽ सीख रहल अइ ओहिमे दूतरफा खेल भऽ गेल दू आदमी रहल तऽ एक आदमी हारबे कयलक एक आदमी जीतबे कयलक तऽ कहियो ई हारि गेल तऽ कहियो ओ जीत गेल तऽ कहियो ओ हारल तऽ ई जीत गेल एगो अइ छोटका बेटा हमर ओ भॉली बॉलके च्वाइस रखैए तऽ ओ वाली बॉलमे ओ ज्यादातर खेललक तऽ वॉली बॉलमे उएह हाल जँ ओम्हरोसँ आठ नओ गो रहल एम्हरोसँ रहल ओहिमे ओहूमे हारलक जितलक तऽ ओहूमे आनन्द अबैए लेकिन पढ़ाइके साथ जे अगर गेम खेलैए तऽ ठीके अइ ओहोमे हमरासभके बढ़िआँ आनन्द आयल तऽ बच्चासभके तऽ कहलहुँ पढ़ै लिखैतमे जे अगर ई काजो जे अगर करैए खेलबो करैए गेमो खेलैए तऽ ओ बहुत सुन्दर अइ बहुत सुन्दर लगैए हमरासभके आनन्द अबैए जे बच्चा केनाहुतो आगू बढ़ए बढ़लाके बाद बच्चाके भविष्य छै पढ़ाइ लिखाइके बाद गेमो खेलैए मोबाइलो चलबैए तऽ मोबाइलोपर इंटरेस्ट लऽ रहल अइ इंटरेस्ट लऽ रहल अछि तऽ ओकरो दिमागमे किछु ने किछु मोबाइलसँ आओर परिवर्तन बढ़ल जाइत छै मोबाइलेपर गेम खेलय लगैए ओहोसँ परिवर्तन खेलके अपन ओ मोबाइलमे देखलाके बाद अपनो खेल करय लगैए हाइ इस्कुल हमरासभके घरसँ दस कदमके दूरीमे अइ दस फीटके दूरीमे अइ तऽ ओहिठाम जा कऽ दू घंटा खेलैए साँझ कऽ बाँकी इस्कुल करैए ट्यूशन अइ बाँकी मोबाइलपर सेहो गेम खेल खेलके ओसभ अपनो गेम खेलय लगैए जेना कि मोबाइलमे देख लेलक मोबाइलमे देखलाके बाद ओसभ जे छै से हाइ इस्कुलमे जा कऽ अपनो खेल करय लागल दस गो मिल कऽ ओहोमे हम सभ देखलहुँ तऽ आनन्द आयल हमरासभके धियापुताके च्वाइस बढ़ल धियोपुताके च्वाइस देलहुँ जे आओर आगू आओर आगू अपन गेम देखि कऽ अपन खेलय अपन च्वाइसमे अपन प्रगति बढ़त हमरोसभके आनन्द अबैए हमरोसभके बूढ़ बुजुर्गके जे छै से आनन्द अबैए बढ़िआँ हाइ इस्कुलमे देखैत छी तऽ पहिलेसँ ज्यादे खेलहो कूदयमे आब भीड़ रहैत छै बच्चासभके आनन्द देखलहुँ दू घंटा हमरोसभके टाइम पास भऽ गेल बढ़िआँ लागल बढ़िआँ लगलाके बाद खेलके आनन्द ओहिठिमन जे छै से हमरासभके बहुत आनन्द अबैए बच्चासभके देखि कऽ